समयके सङ्ग सङ्ग योगके तऽ बहुत जे छै वृद्धि भेलै हँ पहिने जे छै से लोकके जे होइ गाम घरमे अपना मोने जे मोन होइ से कऽ लै आब तक विदेश तकमे जे छै ओकर बाद ई टी वी तऽ देखै छिए आओर जे छै से लऽ कऽ बर्बाद कऽ देलकै ओ रामदेव बाबाके देख देखकऽ जेना जेना रामदेव बाबा करै छै तेना तेना आब टी वीमे देखकऽ सभ अपन अपन करै अइ नाना प्रकारके सभ सीख लेलक अइ योगासभ अपन खूब करै अइ घरके गार्जियनो अपन भोरे उठि जाइ अइ बच्चो सभके उठा दै अइ कहै अइ जा अब योगा करऽ ताहि दुआरे आ योगाक बेबस्थोसभ भेलै हँ ढेरी विधि बेबस्थासभ ओकर बाद जे छै से इसकुल कॉलेजसभ सेहो सभमे लगेलकए हँ सरकार योगाके सभ अपनसे व्यायामसभ करत ओपेन जिमसभ खुललै हँ जतेक सरकारी संस्था छै कतहु सरकारी मैदान छै इसकुल छै कॉलेज छै हाई स्कूल छै सभमे सौँसे ओपेन जिमसभ लागलै हँ